एहिठमा जे घू घूमऽके वास्ते अबै छै हुनका तऽ देव स्थले लोक लअ कऽ जाइ छन्हि जेना कि कपिलेश्वर स्थान लअ जेतनि श्यामा माय मन्दिर जेना दरभङ्गामे छथि श्यामा माय मन्दिर उच्चैठ भगवती लअ जेतनि जेना अहिल्या स्थान लअ कऽ जेतनि बाबा धाम लअ कऽ जेतनि हुनका सभके तऽ एत्ते सभ घुमेतनि एम्हर तऽ लोक जे केओ अयलथि हुनका देवस्थाने लअ कऽ घुमायल जाइ छन्हि बाँकि एम्हर देवे स्थल लोक जादा घुमऽके सम्पर्कमे रहैए इम्हर एम्हर ओम्हर जादा नहि घुमायल जाइ छै सभके देवस्थल लअ गेल घुमा देलक अपन अहिल्या स्थान लअ गेल एहि सभमे सभ घुमायल जाइ छै